जीवनमे तऽ आदमीकेँ बहुत ढेर सारा सबक भेटैत छै लेकिन हमरा तऽ एकटा सबक भेटल यए जे पढ़य लिखयके मामिलामे जे मतलब जे चीज हम मतलब मतलब पढ़लियैए ओ यानि दोसरकेँ यदि मतलब बता देलियै तऽ ओहिसँ ई भेलै जे एग्जाममे मतलब हमरासँ ज्यादा मार्क्स ओकरा एलै नम्बर एलै तऽ एहिमे ई छै जे मतलब अपन चीज जे छै मतलब सेम टु सेम कॉपी दोसरकेँ नहि मतलब बताना चाही किआकि आदमी तऽ लए लैत छै लेकिन ओ टाइपसँ दोसर चेञ्ज कऽ के तऽ नहि लिखैत छै लेकिन सेम टु सेम कॉपीसँ उतारि लैत छै तऽ ओहिसँ ई होइत छै जे मतलब ज्यादा मार्क्सके डिफ्रेण्ट भए जाइत छै मतलब ज्यादा जे आदमी खुदसँ लिखलकै हेँ आ जे ककरहु नकल कए कऽ लिखलकै हेँ देखैत छियै नकले करयवलासभ ज्यादा आगाँ बढ़ि जाइत छै आर की कहैत छै जे खुदसँ लिखलकै यए ओ खुद ही पीछे रहैत छै ताहि दुआरे ई तऽ महत्वपूर्ण सबक छै जे अपन मतलब ककरहु भी पूरा सभकिछु नहि देना चाही अपन जे मतलब आबैत छै आदमीकेँ हर इन्सानकेँ अपन अपन सोच अपन अपन तकनीक पर निर्भर रहना चाही अपना अपना बारेमे सभकेँ सोचना चाही आ जँ अपन अपन किछु एहन मतलब महत्वपूर्ण चीज शेयर नहि करना चाही